हा असांखे पंहिंजे लेखन में थोरी चिंता त थींदी आहे लेकिन वरी बि असांखे उन्ही में कोई भउ न थींदो आहे असांजा प्रशंसक इलाया आहिनि जेके असांजे लिखण खे सुठो मञींदा आहिनि ऐं सम्झण जी कोशिशि बि कंदा आहिनि छो की असांजी भाषा अहिड़ी हूंदी आहे की उन्ही खे हर कोई सम्झी सघे उन्ही जी असांखे सुठे मां सुठी प्रति प्रतिक्रया मिलंदी आहे जंहिं खे असांखे कॾहि बि कोई दिक़त न थींदी आहे